सुपौलमे रोजगार आओर रोजी रोटीके मुख्य स्रोत अछि कृषि लोक सरकार नौकरी पसन्द करैत छथि किआकि ओ स्थायी होएत छै की अहाँ अपन जिलामे व्याप्त बेरोजगारी छै देखए छी हम अपन जिला सुपौल जिलामे बेरोजगारी देखए छी यहाँ पे यहाँ पर कोनो उद्योग नहि छथि आओर लोग बेरोजगार घूमए छथि आओर ओ अपना रोजगारके लेल कृषि पे आधारित छथि बेरोजगारी बहुत बढ़ल छथि सुपौल जिलामे लोग इधर उधर घूमि घूमिके रोजी निर्वाह करए छथि हम इएह कहब जे बिहार बिहारके सुपौल जिला बहुत पिछड़ल छथि आओर वहाँ पर कोनो भी रोजगारके अवसर नहि मिलए छथि आओर लोग रोजगारके लेल दूर दराज जाएत छथि आओर